हैलो नमस्ते डॉक्टर जी मड़ो अं'ऊ परमंडल दा बोल्ला नी ते मेरा पैर भज्जी गेआ अज्ज मिगी इन्नी पीड़ होआ दी मिगी इन्नी पीड़ होआ दी तुसेंगी केह् सनां हून सनाओ आं मड़ो देओ आं कोई सलाह केह् करां में हा मेरे पैरें गी मोच आई में कपड़े धोआ दी ही ते मेरे पैरे ई स्लिप लग्गी ते मड़ो मेरे पैरे ई बड़ी जादा लग्गी दी तुस सनाओ डॉक्टर जी केह् कीता जा अंजी अंजी ओह् में खाई ही मिगी नेईं फर्क पोआ दा ओह्दे कन्नै अं अं अंजी अच्छा अच्छा एह् ठीक ठीक ऐ